आं बर' रावखौ माबोरै सोलोंनाय आरो बे रावजों आं माबोरै बिमोन्थाइ मोनखो बेफोरनि बागै आङो फोरमायनो सानबाय आङो बर' रावखौ आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बेफोरनिफ्रायनो आङो सोलोंदों होन्नानै आङो गुदि बुंनो हायो आंनि नखराव बिमा बिफाजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गार्जेन एबा दिथागिरि बा पेरेन्स बेफोरनि गेजेरजोंनो आंनि बर' राव रायज्लायनायखौ आङो जागायजेनदों होन्नानै बुंनो हायो बिनि उनाव गामिनि माखासे नखर आरो बिसोरनि नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरनि गेजेरजों आङो बर' रावखौ रायज्लायनायखौ सोलों जेनदों एबा जागायजेनदों जोनोमनिफ्राय जोङो रावखौ रावबो रायज्लायनो रोङा बिनिखायनो जोनोम जाखांनायनि उनाव नखराव जे रावखौ रायज्लायो जोङो बेखौनो गावनि आंगो राव महरै रायज्लायनो हमो बिब्दिनो आंनि नखरावबो बिबदिनो बर' रावखौ रायज्लायो एबा बिमा राव महरै रायज्लायनाय जायो बेबायदिनो आंबो जोनोम जाखांनायनि उनाव आंनि आंगो बिमा बिफा आरो नखरनि गासै सोद्रोमाफोरनिफ्राय आंनि राव रायज्लायनायखौ जागायजेनो बिनि उनाव नखरनि सोद्रोमा आरो गामियारि सोद्रोमाफोरनि अनगायैबो राव रायज्लायनायनि अनगायैबो लिरनाय एबा फरायनाय रावखौ आङो फरायसालियाव जागायजेनदों होन्नानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो नखराव जाखिनि राव रायज्लायदों एबा राय राव रायज्लायनो रोंदों बेफोर रावा जोंनि थाखाय थोजासे नङा बेनिखायनो जोङो लिरनो एबा फरायनो थाखाय राव जों बाहायो बे रावखौ जोङो फरायसालि एबा स्कुलाव सोलोंनाय जायो बेबायदि फरायसालियाव राव सोलोंनाय हाबाफारिखौ जागायनायनि उनाव आङो बेबायदिनो गोबां रोखोम फरायसालि बारबोनानै फरायसालिमाफोरखौ आङो उथ्रिसारनो हायो बिबदिनो आंनि राव रायज्लायनाया जागायबोदों राव रोंखांनायनि उनाव आङो गोबां बेबायदिनो रावनि गेजेरजों गोबां गियान आरि बुथुमनो हानाय जादों राव रोंखांनायनि उनाव गुबुनजों रायज्लायनाय गुबुननि साननाय हनाय गासैबो मोनदांथिफोरखौ जोङो रावनि गेजेरजों खालामो बिनिखायनो गुबुननि साननाय आरो गुबुननि गियानफोरखौ मिथिनो थाखाय रावनि गेजेरजों हायो थिग बेबायदिनो आंबो गुबुनजों रायज्लायनो आरो गुबुनजों गियान सोनारलायनो थाखाय आङो खाबुखौ मोननाय जायो आरो सोलोंथाइनि बेलायाव बेबायदिनो गोबां रोखोम गियानफोरखौ आङो रावनि गेजेरजों सोलोंनो हानाय जायो